جی ہاں میں ایک جگہ ابھی لکھنؤ گھومنے گیا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ تہذیب ایک رکشے والوں کے اندر بھی اردو بولنے کی بہت اچھی رکشے والے بھی بہت اچھی طریقے سے اردو بولتے ہیں وہاں کا کھانا پینا رہنا سہنا کسی بھی بندے سے آپ بات کرو بہت تمیز کے ساتھ ایک دم ادب کے ساتھ کسی بھی شخص سے ملو وہاں پہ اور رہن سہن ایک دم کھانا پینا ماشاء اللہ کافی اچھا تھا وہاں کا کافی جگہ پہ ہم نے کھانا بھی ٹیسٹ کیا اور کافی جگہ پہ ہم گھومے وہاں پہ پرانی عمارتیں بہت ہیں وہاں پہ کئی جگہ ہم گئے جیسے کہ کئی جگہیں ہیں وہاں پہ بڑی بڑی مسجد ہے بڑے بڑے قلعے ہیں ہم سب جگہ گھومنے گئے وہاں پہ رہ کر آئے وہاں پہ میرے کو بہت اچھا لگا تقریباً سات آٹھ دن وہاں پہ ہم رکے اور کافی وقت ہم نے مطلب وہاں پہ گھومے کافی وقت ہم نے گزارا ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ہمیں وہاں پہ اور تقریباً بہت اچھا وقت گزرا